अ आं न'आव अनलाइन पेमेन्टखौ बांसिन गुगोल पेखौ बाहायो ए टि एम खौ बाहाया आङो ओमफाय गुगोल पे खौ बाहायनाय जायो बिदिनो ओमफाय गुगोल पेयाथ' बिदिनो एखमब्ला टाइमाव बिदिनो फैसा ट्रेन्सफार खालामनायाव बिदिनो थाबथालाबायो सार्भार प्रब्लेम जायो ओमफाय एखमब्ला फैसाया डेबिटेड जानानै एकाउन्टनिफ्राय डेबिटेड जानानै बै मानसिनाव हाबहैयै बेबायदि बेबायदि जायो जाखांबाय आंबो खननै खन्थामसो जाखांबाय